असांखे सिंधी डांस सभिन खां वधीक पसंदि आहे छो जे करे हुन में धूम धड़ाको कुझु ज़्यादा ई हूंदो आहे ऐं मौज ईंदी आहे